आम खाद्य पदार्थ के रूप में मध्य प्रदेश में पोहा बहुत ही प्रचलित है इस पोहा के साथ जलेबी नामक व्यंजन भी मध्य प्रदेश में बहुत प्रचलित है पोहा और जलेबी का मिश्रित रूप मध्य प्रदेश के लोगों का एक प्रमुख नास्ता है और जिस तरीके से हमारे देश में हर कुछ किलोमीटर चलने के बाद यहाँ की संस्कृति भाषा और बोली बदल जाती है ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हर एक कुछ किलोमीटर चलने पर पोहा का प्रकार बदल जाता है और हर स्थान के पोहा का अपना एक अलग स्वाद है मध्य प्रदेश में शहरों के नाम पर आप को पोहा के प्रकार और स्वाद चखने को मिल सकते हैं इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जंगलों की तादाद भी अच्छी खासी है जिसके कारण हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की हरे पत्तेदार सब्जियाँ और साग भी मिलते हैं जिनको भी कई सारे लोग बहुत चाव के साथ खाते हैं इसके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश में कई प्रकार के मोटे अनाजों को भी उगाया जाता है जो स्वास्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है इन मोटे अनाजों के द्वारा भी कई तरह की खिचड़ियाँ और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं जिसमें न केवल मसालेदार शाकाहारी खाद्य पदार्थ शामिल हैं बल्कि इसमें मीठे व्यंजन भी शामिल हैं क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं इसलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ भी देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के चारों अंचलों में आप को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ चखने और खाने को मिल सकते हैं